जय झूलेलाल असांजे गुजरात में सामजिक ऐं सांस्कृतिक परंपराउनि जो लंबे टाइम खां लंबे समय खां रिवाज हलंदो अचे थो पियो जीअं की भई ऑप्शन में जीअं आए भई त्योहार जे मामले में असांजो गुजरात में जीअं सूरत शहर में जीअं गुजरात में तहिवारनि जे मामले में बि सुठे नमूने तहिंवार मनाया वेंदा आहिनि ऐं जीअं अनुष्ठान बि सुठा सुठा आहिनि जीअं असांजे गुजरात में रेग रेगिस्तान जे रण में जीअं रणोत्सव आहे जीअं रेगिस्तान जो रण आहे ऐं जीअं सुठियूं सुठियूं अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि घुमणु जूं जीअं भुज में बि कच्छ कच्छ में जीअं कंडला पोर्ट बि आहे सुठी जॻह ऐं रीति रिवाज बि सुठे नमूने मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं रीति रिवाजनि जे मामले में गुजरात ऐप्रिशेअट न कंदो आहे हर हिक ॻाल्हि में रीति रिवाज में पहिरियां मञींदो आहे ऐं सुठे नमूने हुन रीति रिवाजनि जे हिसाब सां जीअं हिते भावनाथ जो सुठो महादेव ऐं मेलो रण रण उत्सव जीअं कच्छ में रण उत्सव जो बि मेलो लॻंदो आ जीअं सुठे नमूने उहो थींदो आहे ऐं वॾे पाए ऐं माण्हू जीअं माण्हू घुमणु वियो जे हुते त सुठे नमूने बढ़िया सां माण्हू इंजॉय करे सघंदो आहे हुते

रीति रिवाज जे मामले में बि जाम मञोती वारो गुजरात नंबर वन ते आहे हिन ॻाल्हियुनि में त असांजो गुजरात में सामाजिक ऐं सांस्कृतिक परंपराउनि जो लंबे समय खां इहो चलणु हलंदो थो अचे ऐं अॻिते बि इहो सुठे नमूने रहंदो ईअं असांजी आशा आहे जय झूलेलाल